धोरोमनि असिला लानानै धोरोमनि फारसे लानानै मान्थिफ्रा जोंनि सुबुंफ्रा पलिटिक्स गेलेनाया आंनि गोसोनि थाखाय आंनि गोसो गोरबो निफ्राय बुंनो लुगैयो जे बे एक्चुवेलि इसोरखौ बा गावखौनो थगायनानै लानाय बायदि आं सानो धोरोमा ओरैबायदि इसोरनि मोनसे गाइडलाइन होनाय बायदि बेखौ जोंङो इसोरनि नामाव पलिटिक्स गेलेनाया धोरोमनि नामाव पलिटिक्स गेलेनाया गाहाम नंआ आरो बियो हामा असित नंआ बियो सोरबा हिंदु सोरबा मुसलिम सोरबा क्रिसतान सोरबा सिखनिफोर धोरोमखौ लानानै गुबुन गुबुन धोरोमखौ बखिलायनो थिग नंआ धोरोमा गावबागावनि सायावबो थायो गावबागाव नि गोसोनिफ्राय सानो आरो धोरोमनि फारसे मावलां नांगौ मोजां खामानि मावलां नांगौ इसोरखौ फोथायनांगौ इसोरानो बे मुलुग संसारखौ दादों इसोरनि आशायाव जों दिनै बे बुहुमाव थांनानै दंङ इसोरानो स्रिशति खालाम जोबदों फिफां लाइफां फिफां लाइफां दै बार अर बेफोरा जोंनि संसाराव सोलिबाय थायो बेफोर बायदि बुस्तुखौ सोर स्रिशति खालामामोन होनबा जोंङो बे बुहुमाव थांनानै थानायनि जेबो मोनथाय गैयामोन थांनानै थानो हानाय नंआमोन जोंङो आंङो बिबायदिखौ सानो आरो इसोरनि नामाव धोरोमनि नामाव पलिटिक्स गेलेनाया गावबागावखौ खहा खालामनानै लानाय बायदिसो धोरोम नंआबा बे बुहुमाव रावबो गोरोब लायनानै सोलिनो हानाय नंआ मानो होनबा बे धोरोमासो जोंनि बुहुमखौ लाखिनानै दं धोरोमासो जोंजों गोरोब नानै सोलिनो फोरोंदों धोरोमासो जोंखौ गावजोंगाव अनलाय नानै थानो फोरोंदों धोरोमानो जोंखौ जौगालांनायनि लामाखौबो फोरोंदों आंङो सानो धोरोमखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनाया गाहाम नंआ बे गावखौनोगाव थगायनानै लानाय बायदि मोनो धोरोमा मोनसे सैथो धोरोमखौ रावबो थगायनोबो हाया आंङो धोरोमनि फारसे पलिटिक्स गेलेनायखौ आंनि थाखाय गाहाम नंआ सानो गावखौनो गाव खहा खालामनानै लानायफोर बायदि सानदों